एम्फौखौ जोङो फिसानिफ्रायनो इन्दि बिलाइ होयो इन्दि बिलाइ फिसायाव इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होबाय गिदिराव गिदिरखौ होलांबाय देरलांब्लाथाय बिमाजालांब्लाथाय जों बिदिनो बिलाइआ मोनाब्ला गामबारि बिलाइफोरबो होबाय देरलांबाय बिमा जाजासे बिदिनो मोनागौ मानि इन्दि बिलाइ गामबारि बिदि होलांबाय आमफ्राय बिदिनो मोनलांबाय गोमोन जाबाय फिथोब माब्लाबा फिथोबनि एमफौ जों मोननानै जों जिरनानै फाननोसै बिदिनो फवासेआव आसि थाखा एक्स' थाखा गाहाम थांबाय फिथोबफ्राबो बिदिनो केजिआव पास्स' सयस' गाहाम थांबाय बेबायदि आरो इन्दि बिलाइ फाननाय बायनानैबो लायनांगौ जायो गामबारि बिलाइखौनो हानबाय बि बै एमफौफोर फाननायावबो माबा मोनबाय आरो केजि आव आसि थाखा बाथ' बुरजा जाहैबाय ना फिथोबफ्राबो केजि जों सयस' सातस' बा एसे गोबां आनो जायो बुरजाफोर लाब्लाथ' मेल्ला मोननाय जाहैबाय आरो फिथोबफ्रा सेरनै सेरनै सोरथाम जाबाय एमफौआथ' मेरला जाहैगोन फिथोबआ रेजें बुस्थु जाबाय नालाय खम जाहैनोसै एमफौफ्रा बिदिनो दानजासे बोरैब्लाथ' बुरजायैनो जाहैबाय पास केजि सय केजि सात केजिसो आंखारहैबाय आरो बेखौ फानबाय जाबाय माखासे फिनायाबो बेनोसै एम्फौ बेमार जाबा मा होनो हायो जों मुलि होबाय बिदिनो सारनानै एम्फौ माबागानायनि होबाय आरो बेमार जानायफ्राव बिदिनो फोजोबनानै होबाय मोजाङै जालांबाय एम्फौ फिथोबनिफ्राय सिथोब सुखांनानै माबाबाय बिदै ओंखारबाय बिदै जाबाय दैबाय सिख्रि आंखारनानै बिदै दैबाय बेनिफ्राय एम्फौ फिसा ओंखारलांबाय आरो फिसा जाबाय